औ हेल्ल' औ ए रग्साया बे साइन्स मेथ्स हिन्दिफोराव मोजां जादोंमोन ओमफ्राय बे ससियेल इंलिसफ्रावहाय बारा मोजां जायाखै ए दे अरजाया फाइनेल एक्जामफोराव एसे मोजाङै स्टाडि खालामहोनानै मोजाङै लिरनो थिनबानो जाबाय औ आरो टिउसनफोर लादोंना लायाखै ए मोजाङै एसे गाइड लानानैहाय फोरोंबानो जाबाय एसे बे साबजेक्टआवहाय एसे दाउन जाबायना बियो लोमजानानै बिनि थाखायनो एसे गाइड लादो आरो स्कुलफोराव मोजाङै क्लास लानोहाय प्रेडेन्ट खालामनो थिन औ औ हेल्ल' औ औ मोजाङै नायबानो जाबाय एसे मोजाङै फोरोंफादो न'आवबो इंलिस टु बड' बेफोर मोन्थामावनो एसे बारा हायाखै आरो बियो औ एसे मोजां गाइड लाबानो जाबाय दे बिदिबा